हलो हाँ जी सर कौन हाँ जी शंकर जी शर्मा बात कर रहा हूँ जी हो जाएगी जी और क्या क्या समस्या है उसमें जी और और क्या क्या समस्या है फ़ोन का मोडल कौन सा है आपके का जी वी ट्वेंटी वन छ एक सौ अट्ठाईस तो इसका देखते हैं फिर दुकान पे आ जाओ आप और उसमें और कोई समस्या तो नहीं है बैटरी बैकअप वगैरह की या फिर डिस्प्ले का डिस्प्ले आपने कभी पहले इसको खुलवाया थोड़ी है जी फर्स्ट टाइम हो जाएगा रिपेयर उसमें आपने इस्टोरेज ज़्यादा भर रखा होगा फोन का तो इस वजह से हो रहा होगा नहीं थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता है इंटरनेट नेटवर्क कैसा आ रहा है उसमें आपके क्षेत्र में फाईव जी और फ़ोन्स में चल रहा है या फिर उसी में समस्या आ रही है आपको इसका मतलब फाईव जी तो है आपके क्षेत्र में लेकिन उसी में उपयोग नहीं कर पा रहे तुम तो उसमें मदरबोर्ड में थोड़ा परेशानी हो सकती है उसकी नेटवर्क आई सी यू में प्रॉब्लम है तो इस वजह से वो थोड़ा सलो है हाँ वो तो देख लेंगे और उसमें और क्या समस्या बताई आपने उसके अलावा चार्ज स्लो होता है हाँ तो वो पूरा जेक डलेगा उसका तो आपका फ़ोन को रीसेट भी करना पड़ सकता है देखिए आपका डाटा भी जा सकता है इसमें हाँ यदि कोई इम्पोर्टेन्ट डाटा हो तो उसको आप आएँ दुकान पे उससे पहले ही पेन ड्राइव में या अदर फोन में ट्रांसफर कर के आना है आपको क्योंकि मदरबोर्ड को यदि हम छेड़ेंगे तो उसमें रीसेट करना पड़ेगा और वो डाटा भी जा सकता है और चार्जिंग के लिए चार्जिंग का खर्चा आ जाएगा कम से कम बारह सौ से पंद्रह सौ के बीच में हाँ जी उसमें क्या है पूरा जैक ही डलेगा नीचे का नहीं वो पूरा प्लेट ही डलेगी नीचे की अकेली चार्जिंग पिन को थोड़ी ना चेंज करेंगे यदि हम अकेली चार्जिंग पिन को चेंज करते हैं तो फिर उसमें समस्या आ सकती है बाद में भी वो तो और हम देख लेंगे जब करेंगे तब थोड़ा बहुत तो देख लेंगे और आपका वो मदरबोर्ड में और नेटवर्क आई सी चेक करना पड़ेगा या फिर उसमें सॉफ़्टवेयर डलके हो जाए वो तो उसको देख लेंगे टोटल दो हज़ार से तीन हज़ार के बीच में आ जाएगा आपका जी और आप आ जाओ यहाँ पे देख लेंगे हम आपका ओके सर ठीक है